बिहार बिहारमे शिक्षा बहुत जरूरी छै किआकि शिक्षाके बिना शिक्षाके मामलामे बिहार ओहिनाहियो बहुत पीछे छै आब दिनोदिन बिहारमे शिक्षाके लऽकऽ लोक ध्यान दऽ रहल छै शिक्षाके लऽकऽ लोक ध्यान दऽ रहल छै लोककेँ हर पढ़ाइ सुविधा व्यवस्थित कऽ रहल छै संस्कृति पहले संस्कृतिके पढ़ाइके व्यवस्था नहि कयने रहै लेकिन आब संस्कृतोके हर इसकुलमे संस्कृति जरूरी छै संस्कृतिके बिना अहाँ पढ़ाइ अपन पूरा नहि कऽ सकैत छी दू हजार एगारह आ मिड मील योजना संस्कृति मे सहायक बनल रहै जाहि से बिहारक शिक्षामे ओकर अनुवाद कयल गेल रहै ताहि दुआरे बिहारमे शिक्षाके विद्यार्थी सभ हर तरहके व्यवस्था सभ अगर विद्यार्थी शिक्षित रहतै तखने ने आगू कोनो काज करतै शिक्षा एहि दुआरे जरूरी छै किआकि शिक्षाके मामलामे बिहार बहुत पाछु छै एहि से की छै हमर सभ कऽ काल्हिके डेटके भविष्य गड़बड़ाइत छै भविष्यके साथ साथ आगेके जे भी बच्चाके फ्यूचर छै ओ मतलब खतरामे पड़ि जाइत छै बिहार एहि मामलामे सभ दिने पीछे रहलै लेकिन आब दिनोदिन ओहि तरहके व्यवस्था कऽके लोक ओतऽ आगू बढ़ेलकै